बच्चा सबके पोलियो सँ बचाबै के लिए आशा दीदी आबै छै हमरासबके घर पर बताबै के लिए तऽ हमसब बच्चा अपन अपन बच्चा के लए कऽ जाइ छियै पोलियो के जतए शिविर लागल रहै छै ओतए हम अपन बच्चा के लए जाइ छियै और सुइया लगबाबै छियै सुइया लगाबै छियै तऽ ओतए कनी फूलि जाइ छै तऽ बच्चा के बोखार लागि जाइ छै ढ़ाइ दिन तक तऽ मम्मी ओकर देखभाल अच्छा तरह सँ करै छै तऽ ओकर ढ़ाइ दिन के बाद बोखार हटि जाइ छै माँ के दूध अमृत सामान भेलै बच्चाके दूध पिलाना चाही ओकर माइंड ओकर दिमाग खुलि जा छै एहिसँ अगर अगर पोलियो दवाइ बच्चा के नहि देतै तऽ लकवा पकड़ि लेतै टीबी पकड़ि लेतै मने तरह तरह के बीमारी होइ छै ओ सब भए सकै छै बच्चा के देखभाल करना बहुत जरुरी छै साफ करना बच्चा के हमेशा साफ सुथरामे रखना चाही साफ कपड़ा पहिनाना चाही एहिसँ कोनो बीमारी नहि होइ छै एहिसब बात के सबके ध्यान रखना चाही एहिसँ बच्चा सुरक्षित रहै छै बीमारी सँ और तीन तीन महिना पर जे पोलियो के दवा आबै छै त हमसब लगाबै छियै बच्चा सबके की हमसब डर नहि हो डर नहि होवए की हमरा बच्चा के किछु होवए कियाकि अपन बच्चा के लिए सब जान दैलए तैयार भए जाइ छै अपन बच्चा दिल के टुकड़ा होइ छै तऽ एहि खातिर अपन अपन बच्चा के देखभाल ढ़ंग सँ करल जाइ छै ओकरा टाइम टाइम पे दवाइ लागओल जाइ छै जे चीज होइ छै सब कराबइ छै एहिसँ बच्चा के बीमारी सँ दूर रहै छै बच्चा के हमेशा साफ सुथरा मे रखना चाही कियाकि साफ़ सुथरा मे रखना सँ कोनो भी बीमारी नहि होइ छै ओकरा तरह तरह के मतलब अच्छा अच्छा चीज खिलाना चाही जेनाकि होर्लिक्स भेलै विटामिन और भेलै किछु बोर्नविटा भेलै कॉम्पलेन भेलै मतलब किछु दिन के बाद खिलाना चाही शुरू शुरू मे तऽ माँ के दूध ही अमृत के सामान मानल जाइ छै ओ पिलेनाइ बहुत जरुरी छै पहिले तऽ बादमे प्रोडक्ट खिलाना चाही तऽ ओहिसँ बच्चा के हड्डी हड्डी मजबूती होइ छै तऽ ओकर हाइट बढ़ै छै तब चलै लागै छै तऽ मतलब बॉडी पूरा फूल जाइ छै तऽ देखै मे एकदम नीक लागै छै बच्चा तऽ ओकरा कोनो तरह के तब तकलीफ नहि होइ छै हमेशा बच्चाके देखभाल करनाइ बहुत ही अति आवश्यक छै